हांजी इंटरनेट सेवा से सुविधा तो होबे किया है लेकिन जउन जहाँ भी जो करना है ओ सुविधा मतलब इससे भी ईज़ी होता है सुविधा जमा करने में धन की भी बचत होती है यही रहना चाहिए फिर ये सब करने से फायदा भी है पहले तो लोग नगदी जहाँ तहाँ लेके जाता था काम करता था जहाँ नहीं भी है जी पासबुक से काम हो जाता है ए टी एम से कम हो जाता है मोबाइल से भी काम हो जाता है कुछ ले जाने का कुछ जरूरत है नहीं ऐसे सब कारोबार अच्छे हैं